हमारे इलाक़े में आज कल अपराध कुछ बढ़ते जा रहे हैं और जैसे की चोरी चकारी हत्या लूटपाट और इन सब के कारण यह ये जो लोग इस में सम्मिलित होते हैं वो उन मजबूरी या फिर आपसी रंजिश में ये ये सब काम करते हैं और लोगों के पास पैसा नहीं होना उनके पास ग़रीब वो उनका ग़रीब होना और बेरोज़गारी इन सब का एक मुख्य कारण है जिसके कारण वो ग़लत राहों पर चल चले जाते हैं इसके लिए हमें सरकार को कुछ करना चाहिए और लोगों की बेरोज़गारी दूर करने के लिए बहुत प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं पर और प्रयासों की आवश्यकता है